کچھ ایسی جگہوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو بائکنگ کے لیے مشہور ہیں اور جہاں بائکرز جانے کی شفارش کرتے ہیں منالی سے لیہ یہ روڈ دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت اور چیلنجنگ بائکنگ روڈس میں ہے ایک ہے اونچائی پر بائک چلانے خطرناک موڑوں اور قدرتی مناظر کا تجربہ کرنے کے لیے یہ سفرِ مثال ہے سپیتی ویلی ہمالیہ کے دل میں واقع یہ جگہ بائکرز کو انتہائی خوبصورت مناظر اور اِیڈوِنیچر کا موقع فراہم کرتی ہے یہاں کا روڈ ٹرب انتہائی منفرد اور چیلنجنگ ہوتا ہے کنیا کماری جنوبی ہندوستان کے سب سے جنوبی میں واقع کنیا کماری کا سفر سمندر کے کنارے سفر کرنے کا منفرد تجربہ دیتا ہے یہاں کی قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی رنگینی آپ کو متاثر کرے گی راجستھان تھار کے سہارا میں بائکنگ کا تجربہ ایک مختلف اور یادگار ہوتا ہے یہاں کے تاریخی قلعے مہان اور ثقافتی تقریبات بائکرس کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں گووا گووا کی خوبصورتت ساحلوں اور ہریالی کے درمیان بائک چلانا ایک پر سکون اور تفریحی تجربہ ہوتا ہے یہاں کے راستے بائکنگ کے لیے بہترین ہیں خاص طور پر ساحلوں کے قریب